येयलो वार्शीक अनंताचो कालो येयलो आमचो आनी आमच्या काल्याक तुमचें खाजें हय हय हय आत्तां येयलां हें हय आनी ही बय तूं दिसलें म्हाका कशी आसा गे ना ना आतां वयपाचें हें बय इरे इतल्यान तूं दिसली न्हू गे म्हुणू तुजे कडेन म्हटलें उलोवपाक रावुया घेता मगे आतांत सांग एक कसलें कसलें खाजें आसा तें हें आमच्या सगळ्यांग हें बय तें कितें गे म्हणटा तें आल्याचें खाजें कितें आसता पळय तुमचें तें सगळ्यांग लायक तें आसा तुमगेर हय त्याच खातीर पयली तुजे कडेन येयलें म्हाका मगे पाव किलो घाल गे माय दुसरेंय घेवपाचें आसा न्हू यें पाव किलो घाल

हय राव पयली म्हाका तीं आल्याचीं कांपां कितें म्हणटा तीं आसा ना ना तें एक पाकीट घाल मगे आनी काजीचीं आगे राव मगे फुडलें सांगता मगे तुका तुका गिरायक घालता मगे मातशें आनी काजुचे लाडू ते आसा तुमगेर तीं घाल दोन पॅकेटां तीं आवडीन खाता आमगेर सगळीं जाणां हय हय तूं दवर मागीर हांव देवळानसून येता आस्तना व्हरता गे बरें